राजस्थान जी अलॻि अलॻि जॻह ते सामाजिक ऐं संस्कृतिक अंतर घणेई आहिनि हरु माण्हूंअ जी ॿोली अलॻि आहे के सिंधी आहिनि त के माड़वाड़ी आहिनि त के पंजाबी आहिनि हरु माण्हूंअ जी ॿोली अलॻि आहे हरु माण्हूं जो खाधो बि अलॻि आहे हरु माण्हूंअ खे अलॻि अलॻि खाधो पसंदि ईंदो आहे जीअं त सिंधीयुनि माण्हुनि खे कढ़ी चांवर वधीक पसंदि ईंदा आहिनि त पंजाबी माण्हूं लस्सी खे वधीक पसंदि कंदा आहिनि ऐं राजेस्थानी माण्हूनि खे दाल ॿाटी चूरमो वधीक पसंदि ईंदो आहे हरु जॻह जी सांस्कृति अलॻि आहे के साड़ी पाईंदा आहिनि त के सलवार सूट पाईंदा आहिनि त के कुर्तो पजामो पाईंदा आहिनि हरु जॻए जी संस्कृति अलॻि आहे ऐं हरु जॻह में माण्हूनि जो व्यव्हार बि अलॻि अलॻि आहे